नोंथाङा इन्दि खुन्दुंनि दिहुननायनि रोंमोनथिखौ एसे फोरमायना हो आङो दानो एम्फौ फिनायनि सोमोन्दै बुंगोन जोङो सिगाङावनो एम्फौखौ फियो दस्रानिफ्राय जोङो फिथोब बायनानै जोङो सुखाङो सुखांनानै सिख्रि ओंखारो ओंखारनानै जों एम्फौआ सिख्रिया बिदै दैयो बेनि उनाव हाय फिसा ओंखारो ओंखारनानै इन्दि बिलाइ गोरलै होनानै एम्फौआ लासै लासैनो देरलाङो आरो थोबो थोबनानै बिनि उनाव जोङो बे इन्दिखौ जोङो रुनानै जोङो सि बानायो बेखौ रुबाय रुनानै खारै होनानै खाथ्रि बिलाइ आव जुनानै बेखौ एसे गोबाव दोनहाबनानै बेखौ आखायजों लुयो इन्दिखौ आखायजों लुनानै जोङो खुन्दुं बानायो बेनि उनाव जों इन्दि सि दायो इन्दि सि दानानै जोङो आगर एरो मोजां मोजां आगर एरनानै जोङो दिरुनो गावबा गाव सोरबाबा गोसो जानानै गावबा गाव जोमबाय सोरबाबा फाननो गोसोआ फानबाय बेबायदि इन्दि लुनानै सि दानानै आगर एरनानै बेबायदि दिरुनि आरो जोङो गोबां बेबायदिनो जोङो दाबोदों इन्दि लुबाय आरो बेबायदिनो लुनानै खुन्दुं बानायबाय खुन्दुं बानायनानै सोंबाय दाबाय आरो जोङो गावबा गाव आखायनि दानायजों जोङो जोमबाय आरो बेबायदिनो मालाबा जोङो फानोबो मोजां मोजां आगर एरनानै